تو جیسے کہ ہمارے اتر پردیش میں تعلیم کے شعبے میں ایسے بہت سارے رجحانات ہیں جیسے کہ بہت سارے الگ الگ فیلڈ ہیں میڈیکل فیلڈ ہو گیا ڈیٹا سائنس ہو گیا الیکٹریکل انجینئرنگ اور ٹیکنیکل ایسے بہت سارے رجحانات ہیں جس میں بچے اپنے اپنے انٹریسٹ کے حساب سے الگ الگ فیلڈ میں جاتے ہیں جیسے کہ میڈیکل فیلڈ میں بچے ہمارے اتر پردیش میں ایسے میڈیکل فیلڈ میں بہت سارے بچے ہیں جو ہر سال لاکھوں بچے نیٹ کی تیاری کرتے ہیں اور اس کا ایگزام دیتے ہیں اور بہت سے بچے جو ہیں نیٹ میں سلیکٹ ہوتے ہیں اور پھر آگے جا کے ایک بہت اچھے اور قابل ڈاکٹر بنتے ہیں اور جب سے ہمارے اتر پردیش میں موبائل انٹرنیٹ سروس آیا ہے تو بچے الیکٹریکل اور انجینئرنگ فیلڈ میں بھی بہت بہت سارے ایسے بچے ہیں جیسے کہ الگ الگ کورس کر لیتے ہیں بی سی اے ہو گیا بی ٹیک ہو گیا بہت الگ الگ کورس کرتے ہیں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ بھی بہت سارے کورس کرتے ہیں اور اس طریقے سے ٹیکنیکل فیلڈ میں بہت آگے ہو گئے ہیں اور آن لائن ایجوکیشن بھی بہت ہو رہا ہے جیسے کہ بائی جوز ایپ اور ٹیسٹ بک بہت سارے ایسے ایپ ہیں جس سے بچے اپنا آن لائن ایجوکیشن بھی کر رہے ہیں اور ڈیٹا سائنس میں بھی بہت بہت لوگ آگے ہو گئے ہیں تو اس طریقے سے اتر پردیش میں ہمارے الگ الگ بہت سارے فیلڈ ہیں جس میں بچے اپنے انٹریسٹ کے حساب سے آتے ہیں اور اس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس طریقے سے بہت آگے تک بھی پہنچ گئے ہیں جیسے کہ میڈیکل فیلڈ میں بچے نیٹ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بنتے ہیں نیٹ نیٹ نکال کے بچے ڈاکٹر بھی بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے بچے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں بہت سارے بیماریوں پہ بہت سارے بیماری جیسے کورونا بیماری پہ بہت ساری ویکسینس آئیں تو اس سے مطلب بہت سارے ریسرچ کرتے ہیں اور سائنٹسٹ بھی بنتے ہیں